जी सर जी जी हाँ हो जाएगा अभी चौदह सौ का रेट है नहीं हम भी अभी तो चौदह सौ का आज ही बेचे हैं हाँ गेहूँ भी है गेहूँ देंगे सत्ताइस सौ नहीं तो अभी हम कल बोल बात किए हैं एक व्यापारी से वोल सत्ताइस सौ में बात किए हैं अभी व्यापारी को देने के लिए जी जी मटर छीमी भी है वह छीमी अभी वही आपका अट्ठाइस सौ उनतीस सौ का है जी मकई भी मिलेगा हाँ पीला मक्का भी

पच्चीस सौ का है पीला मक्का जी

हँ फूलगोबी सब हाँ मिलता है अभी उसका रेट है पाँच सौ हाँ हाँ मिलेगा काहे नहीं हँ है चुकुंदर है अभी भी है मेरे पास नहीं अभी वह तैयार पूरा नहीं हुआ है लेकिन है दस बजे के बाद हो जाएगा मेरे पास में अभी कद्दू है बैंगन है करैला है झुगनी है बैंगन है कदिम्मा है क्या क्या चाहिए सब है मेरे पास